बड़ी गै जैदा प्यारी ते न्यारी ते बड़ी गै जादा जेह्ड़ी ऐ खास जेह्ड़ी ऐ ते बड़ी गै रुचि दिलचस्पी आह्ली जेह्ड़ी ऐ खबर आवै दी ऐ कि साढ़े जेह्ड़ा ऐ शिक्षा दा जेह्ड़ा एह् सिस्टम ऐ एजुकेशन जेह्ड़ा सिस्टम ऐ ओह् जेह्ड़ा ऐ किश बदला करा दा ऐ ते हून जि'यां कि दिक्खी लाओ इस साल कोला जेह्ड़ा ऐ इस सैशन कोला जेह्ड़ा ऐ कालेज दी पढ़ाई च जेह्ड़ा बदलाव आए दा ऐ जेह्ड़ा बीऐस्ससी च बी ए च जेह्ड़ा सिस्टम दा बदलाव आए दा ऐ ते ओह् बच्चे लेई जेह्ड़ा ऐ बहुत गै म्हत्तवपूर्ण ऐ ते कन्नै बहुत गै चंगा साबित होआ दा ऐ ते उ'आं गै करियै निक्के बच्चें दा बी जेह्ड़ा सिस्टम ऐ ओह् चेंज होआ करदा ऐ हून जि'यां कि ञारमीं च बच्चा दसमीं जेह्ड़ा ऐ ओह् पास करियै जिसलै ञारमीं च आंदा ऐ ते ओह् स्ट्रीम सब्जैक्ट जेह्ड़े ऐ ओह् चूज करदा ऐ शीर्शक जेह्ड़े ऐ चूज करदा ऐ जि'यां लैंदा ऐ जि'यां साईंस लेई सकदा साईंस च मैडिकल नान मैडिकल ते कन्नै एह् लेई सकदा ते कन्नै गै आर्ट्स लेई सकदा ऐ जां कामर्स लेई सकदा ऐ ते उ'आं गै जेह्ड़ा ऐ हून एह् एह् सिस्टम उ'आं नेईं रेह्दा है ते हून सुनने च आवै दा ऐ कि हून ञारमीं पढ़दा बच्चा जेह्ड़ा ऐ ओह् भिन्न भिन्न अगले पिछुआं करियै जेह्ड़ा ऐ सारे स्ट्रीमां च ओह् जेह्ड़े सब्जैक्ट चूज करी सकदा ऐ जि'यां कि आर्ट्स दा बच्चा जेह्ड़ा ऐ अगर कैमिस्ट्री पढ़ना चांह्दा ऐ जां साईंस दा केह्ड़ा सब्जैक्ट पढ़ना चांह्दा ऐ ते ओह् पढ़ी सकदा ऐ कन्नै गै ते कन्नै अगर साईंस आह्ला बच्चा कोई चांह्दा ऐ हिस्ट्री पोलीटिकल जेओग्रैफी जां किश होर पढ़ना इकोनामिक्स या कामर्स दा कोई सब्जैक्ट बैंकिंग जां जे किश बी जेह्ड़ा पढ़ना पढ़ना चाही सकदा ऐ मैथ अगर रक्खना चाही सकदा ऐ ते ओह् रक्खी सकदा ऐ ते एह् एह्दे करियै जेह्ड़ा ऐ बच्चे गी बड़ा गै लाभ ऐ बड़ा बैनिफिट ऐ बड़ा गै चंगा जेह्ड़ा सिस्टम ऐ एह् इंट्रोड्यूज़ होआ दा ऐ ते अस इ'यै आशा करा ने आं फिलहाल ते की होए दा ते निं ऐ एह् मुक्कमल ऐ एह् बो इ'यै आशा करने आं कि एह् फटाफट जेह्ड़ा ऐ लागू होऐ ते साढ़े बच्चें गी जेह्ड़ा ऐ फायदा जेह्ड़ा बटोरने दा ऐ जैदा शा जैदा थमां जैदा जेह्ड़ा ऐ मौका थ्होआ जाग ते अस बड़े गै जैदा मैह्रबान ते एजुकेशन डिपार्टमैंट दे ते बहुत जैदा धन्नवादी न अगर ऐसा सिस्टम जेह्ड़ा ऐ जेह्ड़ा खबरें च अस सु'नाने आं ओह् अगर लागू होई जाग ते बच्चें लेई एह् बहुत बहुत खुश खुशखबरी आह्ली गल्ल ऐ ते एह्दे करियै केह् होना ऐ के अगर इक बच्चा साईंस दा अगर बच्चा ऐ ओह् जेह्ड़ा चांह्दा ऐ कि अग्गें बधियै ओह् पढ़ाई करियै अगर उस्सी साईंस च कोई स्कोप नेईं लब्भा दा है ते ओह् अपने कन्नै गै उसने जेह्ड़ा सब्जैक्ट रक्खे दा हा ओह् नान मैडिकल जां मैडिकल जां आर्ट्स दा ते ओह्दे च बी किश करी सकदा ऐ ते एह् बड़ी गै चंगी गल्ल ऐ जेह्ड़ी ऐ एजुकेशन डिपार्टमैंट ने जेह्ड़ी ऐ एह् लैती दी ऐ ते अस इ'यै चाह्न्ने आं हून तौले दे तौले जेह्ड़ा ऐ एह् लागू कीता जाए एह् रूल ते बच्चे लाभ चुक्की सकन